में घर कुत्ता रक्खे दा जेह्का मिगी मतलब कि बड़ा प्यारा ऐ और में ओह् जम्मू दा आंह्दा हा ते ओह्दा नां में शेरू रक्खे दा ते ओह् मतलब मिगी इ'यां लगदा ऐ कि एह मेरे घरै दा फैमिली मेम्बर गै ऐ कि ओह्दे कि मतलब कि ओह् घर नेईं लब्भै तां इ'यां लगदा कि किश खोई खोई गेदा उठी उसी मतलब कि में जेल्लै उसी शामीं मतलब कि अपने घर जन्नी आंह्दा मतलब इ'यां मेरे कन्नै मतलब इन्ना खेढदा मिगी बड़ा अच्छा लगदा उस टैम पर ओह् जेल्लै खेढना ओह्दा इ'यां मतलब इक टाइप दी फीलिंग होंदी कि जि'यां में अपने बच्चें कन्नै खेढै निं उसी रुट्टी देना मतलब जि'यां अपने बच्चें कन्नै करना इ'यां उसी सारा किश रक्खना खिलाना पिलाना घुमाना सब मिगी अच्छा लगदा लेकिन ओह्दे कन्नै मिगी ऐसा ऐ कि इ'यां फील होंदा ऐ कि मेरे मेरी इ'यां मतलब कि मेरे बच्चे आह्ला लेखा में उसी रक्खे दा अपने पूरे जि'यां कि अपने बच्चें ई रुट्टी देना न्हाना धुआना इ'यां सब उसी न्हाना धुआना खलाना पिलाना सब मिगी अच्छा लगदा ओह्दे कन्नै मतलब इ'यां पूरा फील होंदा कि एह् मेरा अपना गै ऐ क्योंकि ओह् मेरे घर बिच इ'यां मतलब कुत्ता इक ऐसी चीज ऐ कि कयोंकि कि जि'यां कि मतलब अपने घरे बिच इ'यां इक ते रक्षा बी होंदी अपने घरै दी कि ओह् साढ़ी इक ते इक ते साढ़ी रक्षा करदा साढ़े घरै दी रक्षा करदा अगर जि'यां आपूं पूरा पूरा घर छोड़ियै तुस चली जाओ कुत्ता घर होऐ ते कोई नुक्सान बी निं होंदा घरै बिच ऐसा मतलब ऐसा मेरा ओह् कुत्ता ऐ ओह् मिगी अपने अपनी जान कोला बी जैदा प्यारा ऐ ओह् ते ऐसा ऐ कि उसी अगर मतलब कि किश होई जा जि'यां कि ओह् बीमार गै होई जा तां बी इ'यां मतलब फीलिंग इ'यां लगदी इ'यां कि किश होन लग्गेआ उसी दस्सना डाक्टर गी सब किश मतलब सारा किश अच्छा लगदा ओह् ठीक रौह्ग ते मिगी सब किश अच्छा लगदा जि'यां कि मेरा फैमिली मेम्बर ऐ ओह् कि जि'यां में अपनी फैमिली च उसी अपनी फैमिली रक्खनी इ'यां में अपने कुत्ते ई रक्खनी होन्नी कि जो किश ऐ मतलब अच्छा लगदा मिगी कुत्ता रक्खना इक बड़ा अच्छा ऐ मेरे घर बिच मिगी अच्छा लगदा उसी खलाना पिलाना नलाह्ना सब किश ठीक ऐ